हैल्लो ठीक ऐ तुस सनाओ ठीक और

हां ते फ्ही ओ सांझी ऐ ना साढ़े दौनें दी दवार चढ़नी इक्कै दवार दौने दी होनी साढ़ी ओ इक गै लवानी ना केह् नां सांझी जगह ओ केह् नां ओह्दा हां ते के हां दिन्ने ते तुस गै वो फ्ही कोई कूड़ा अस गड्डी बाह्र साइड उप्परा सुट्टने होन्ने और अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ फ्ही अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ अस आपूं दिक्खी लैगे अस बी ठीक ऐ